में जैदा बड्डे जेह्ड़े राइटर हैन जैदा राइटरें दी जेह्ड़ियां कताबां न ओह् पढ़ियां नेईं हैन पर इक जेह्ड़ी जर्मनी दी इक राइटर ऐ निक्की जेही कुड़ी ऐ ही ऐनफिक नांऽ दी ओह्दी जेह्ड़ी ऐ ही मिगी अज्ज बी चेता नौमीं कक्षा च अस पढ़दे हे ते ओह्दी जेह्ड़ी डायरी ऐ ही ओह् दा इक ऐक्सट्रैक्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् असें इक क्हानी दे तौर उप्पर इक निक्का जेहा जेह्ड़ा ऐ हा ओह् ऐ हा साढ़ी कताबै च ते ओह्दे च जेह्ड़ी लाइफ हिस्ट्री ऐ ही ओह् जेह्ड़ी थोह्ड़ी बहुत पढ़ियै जेहड़ी मैडम ने मैडम ने असें गी समझाई ऐ ही ते मिगी इ'यां बड़ा इंट्रैस्ट नेहा पेआ कि कि'यां उसनै अपनी जिंदगी जेह्ड़ी ऐ ओह् निक्की जेही जिंदगी जेह्ड़ी ऐ हिटलर दे टाइम उप्पर जेह्ड़ी ओह् उन्न सैल्लें च जेह्ड़ी ऐ कट्टी दी होग ते कि'यां अपने परोआर कोल बिछड़ियै उसनै जेह्ड़ा ऐ कीते दा होग ते